मोसानाया आंनि थाखाय मोनसे एक्सारसाय्स आमफायो बे मोसानायाव आं फार्स्ट फार्स्ट टाइम स्कुलाव मोसानो मोनदों आं क्लास एल केजिनिफ्रायनो मोसानो मोनदों ओमफायो आं मोसानायाव एसे इन्ट्रेस बाट बांद्राय मोसानो रोङा आमफायो मोसानाया मोनसे एक्सारसाय्स आं मोसानो बांद्राय रोङा आमफायो बिदिनो स्कुलाव मोसाबाय कलेजाव मोसाबाय आमफायो मोसानायखौ टिचोर्चफोरनिफ्राय रोंनो सोलोंनो हादों ओमफायो मोसानाया जाबाय आं बिदिनो हिप ह'प आमफायो बागुरुमबा ओरैनो देमसि मोसानाय बिदिखौ मोसानो गोरों ओमफायो मोसानायाव इन्ट्रेस मोनो मोसानाय मोसानाय होनोब्ला जों गोबां मानसिनि थाखाय मोनसे रोंगौथि मोसानाया जोंनि कालचार बर'नि कालचारआनो जाबाय बागुरुमबा बागुरुमबाखौ मोसानो मोजां मोनो बागुरुमबा मोसानायाव मेरला जायगायाव मोसानो मोनबाय जेरै बङाइगाव बेंटल बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव मोसानो मोनबाय ओमफायो बे मोसानाया जाबाय जोंनि मोनसे एक्सारसाय्स आमफाय मोसानो मोनोब्ला गोजोन मोनो